जय झूलेलाल हा मूंखे बिजली जे ख़तरे जी आवगत आहे अगरि अगरि असां किथे वञूं था त सभिनि खां पहले असांखे घर जो मेन स्विच ऑफ करणु खपे न त तकलीफ़ थींदी आहे पोइ तव्हां सभु स्विच ऑन हुजे और असां हली था वञूं त उनमें बि तकलीफ़ आहे अगरि घर जी पूरे घर जी लाइट हली थी वञे और अचानक सां लाइट ईंदी त असांजे घर जे इनवेटर ते ॾाढो लोड पवंदो आहे और ॿी ॻाल्हि अचानक सां सभु लाइटियूं ऑन थी वञनि त शॉट सरकिट बि थींदो आहे उनखां बि ॾाढो वॾो खतरो आहे ॿी ॻाल्हि अॼुकल्ह जा ॿार आहिनि जेका सॼो ॾींहुं मोबाइल खणी वेठा आहिनि चार्जिंग ते गेम था खेॾणु या वॾा माण्हू हुजनि चार्जिंग ते चैट था करनि त उनखां बि तकलीफ़ आहे अगरि चार्जर गरम थो थी वञे त उहो बि फ़टी सघे थो उनखां बि बिजली जो वॾो खतरो आहे नंढा ॿार मोबाइल जी वाइरा मूंहं में विझनि था और उते स्विच ऑन आहे त उहो बि वॾो ख़तरो आहे अॼुकल्ह इहे दिन पे दिन वधंदो थो वञे अहिड़ा केस साम्हूं ॾाढा सारा आया आहिनि की नंढा ॿार मोबाइल जी वाइरूं मूंहं में विझी था वठणु और उहो उन्हनि जो तकलीफ़ थी थी वञे इन्हीअ करे पहिरें ॿारनि खे बि बिजली जे ख़तरे जे बारे में सभु कुझु सेखारियो की इन्हनि खां कीअं बचिजे और ॿी ॻाल्हि सभिनि खां वॾी ॻाल्हि बारिश जे मौसम में बारिश जे मौसम में वॾे वॾे खंभनि खां थोरो परे रहिजे अगरि कोई वायर कटियलु आहे रस्ते ते त उन्हनि खे टेप खां वठी सुविधा करिजे और घर में बि अगरि कोई वायर कटियलु आहे या टुटल फुटल आहे त उनखे टेप लॻाइ करे पहले उनखे सभु ठाहे छॾिजे हीअ असांजी बिजलीअ खां असां बची सघूं था पिया न त असांजे लाइ ॾाढी वॾी परेशानी थी सघे थी और किथे बि कोई बि वायर कटल हुजे उन्हनि उते टेप लॻाई करे उनखे पको कमु करिजे जय झूलेलाल